जों आसामनि सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि दामनाय देनाय मोसानाय रंजानाय बैसागो फोरबो मागो फोरबो बो जानुवारि फोरबो बायदि बायदिफोरखौ जों फालिनो फालियो बैसागु बोथोराव दामनाय देनाय दामजु लानानै मोसायो रंजायो गामि गामि फोरबो फोरबो फांसन खुङो बेफोराव जोङो दामनाय देनाय मोसानाय नुनो मोननाय जायो लोगोसे आरो मागो फोरबोआव जोङो फिथा फिथा फिथा फिथा संनानै संनाय जायो लोगोसे आरो दम जिगाब लुनानै जिगाब लुनानै अर सावनो मोन्नाय सावनो सावो बिदिनो जानुवारि फोरोबोआवबो जों गोबां रंजायो खाना ज'मा खाना खुना जमा जानानै मोसालायो रंजालायो आरो गोबां इनजय खालामनो हायो आरो मागो मागो दानाव मागो दानाव जोङो हाजो हाग्रा बारि हादानाव मेगं थाइगं नागेरनानै बेदर बायदिफोरजों संनानै जानो गोबां रोखोमनि मोन्नाय जायो